اردو زبان کا آغاز ہندوستان میں مختلف تہذیبوں کے ملاپ سے ہوا ہے یہ زبان عرب کے فارسی اور مقامی ہندوستانی زبانوں کا امتزاج ہے مسلمانوں کی امداد کے بعد فارسی زبان اردو پر گہرا اثر ہوا اردو کی نثر شاعری میں فارسی الفاظ اور محاورات کی بہتات کی ہے ہندی اور شش کا زبان میں میں بھی اردو کئی الفاظ لیے انگریزوں کے دور میں انگریزی زبان نے اردو پر اثر ڈالا سائنس سیاست اور تعلیم کے متعلق انگریزی الفاظ اردو میں فلم اور ڈرامہ میڈیا کے ذریعے اردو میں کتنی دیگر زبانوں کو اثرات داخل ہوئے اردو میں ادب ایرانی اور مقامی تہذیبوں کے رنگ نمایاں بولے اردو شاعری میں ایرانی ادب اور تصوف کے اثرات خاص طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اردو زبان میں مختلف قوموں اور ثفاقتوں جوڑنے کا کام ہے